हाणे मां अरड़ह साले जी थी वेई आहियां त मां मुंहिंजो पेन काड ठाहिण थी चाहियां त मूंखे पुछिणो उहो त फ़ोटो ऐं आधार काड जे सवाइ ॿियो छा छा खपंदो